में संजीव कुमार जम्मू कश्मीर रियासत दा रौह्ने आह्ला ऐ मेरी उम्र बत्ती साल ऐ में संगवाल ग्रांऽ दा रौह्ने आह्ला अज्ज में तोहें ई सनान लग्गा की जेल्लै साढ़े इ'त्थें नमां ञ्याना जम्मदा ते इक साल दे अंदर अंदर केह्ड़े केह्ड़े रीति रवाज बधदे जांदे न ते तिन्न ते इक्कीमें दिन पर तंद पांदे उस दिन मां प्योऽ सुच्चे होंदे ते उ'नें ई गौ माता दा गूत्तर पलांदे फिर ओह् सच्चे होंदे उसदे बाद पूरा इक म्हीने दे बाद गौ मनसदे कन्नै गै न्हाड़ी बुआ नुहाड़ा नांऽ रखदी बुआ दे कन्नै बच्चे क'न्ना दे बिच बच्चे दे तिन्न बार नांऽ बोलदी कन्नै बुआ ञ्यानें बास्तै कपड़े लांदी ऐ कपड़े लांदी ऐ कन्नै पंडत परोह्त घर च बलाए जंदे न पंडत परोह्त घर च बलाए जंदे न फिर घर च गणेश पूजा होंदी ऐ गणेश पूजा दा मंत्र उच्चारण होंदा ऐ ओह् मंत्र ऐ हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति ना स्तारे क्यो परिष्टनेमि एह् पंडत परोह्त दे द्वारा मंत्र बोलेआ जंदा ऐ इस मंत्र बोलने कन्नै मां प्योऽ दी शुद्धि होंदी ऐ कन्नै जेह्ड़ा गुड़ मनसदे न ओह् गुड़ अपने कुल दे पुरोह्त होंदे न ओह् गुड़ कुल दे परोह्तें ई दिंदे न कन्नै उं'दे पैरें ई हत्थ लांदे उ'न्दे कोला आशीर्वाद लैंदे न कि जेह्ड़ा साढ़ा कुल ऐ एह् शैल बधै फुल्लै ना की ओह् थ'ल्लै रोहे सारी बक्खियें दा इ'नें गी उच्च न्यायालय दी दूरा दूरा तक होन रौनकां रौह्न इ'न्दे घरें लग्गी दियां ते फिर इक साल दे बाद जे कुसै दे घर लड़का होंदा ऐ जां मुड़ा होंदा ऐ जागत आखदे उसी डोगरी च जागत होंदा कुसा दे घर ते उस जागता दा इक साल दे बाद सूत्तरा पांदे न साढ़े सूत्तरा पांदे न सूत्तरे च केह् होंदा की मामें जेह्ड़े होंदे न मामा मामी होंदे न ओह् भाजी लेइयै औंदे न सूत्तरे आह्लें दे घर अपनी भैनू दे घर भाजी लिये औंदे न भाजी लिये औंदे ते सूत्तरा फिर पौंदा सूत्तरे च बी पंत परोह्त बलाए जंदे न सूत्तरा पाने दे बाद फिर अंदर लड़के दा सूत्तरा पाया जंदा ऐ फिर देर होंदा भरजाई दा इक देर होंदा जे देर होन ओह् केह् करदे न भरजाई कुर्सी पर बैठी दी होंदी उ'दे उप्पर छतड़ी लांदे न एह् रीति रिवाज न साढ़े डोगरी दे लांदे न छतड़ी लांदे न कन्नै गै लड़के दी सांत बी होंदी जि'यां ब्याह् होंदा ब्याह् बिच सांत कीती जंदी मुड़े दी इ'यां गै सूत्तरे बिच बी लड़के दी सांत कीती जंदी ऐ लड़के दा मामा जेह्ड़ा ऐ ओह् गड़बे बिच पानी लियै कन्नै अम्बां दे बूह्टे दे पत्तर रक्खियै ओह्दा पानी आले दोआले ओह्दे पानी छड़दा ऐ उसी सारे डोगरी च आखदे बारे भरना बारे भरदे न फिर मामा उसी कंबल दिंदा ऐ उ'दे उप्पर कंबल देइयै फिर मामा नाई नाई ऐ औंदा नाई कैह्ल बजांदा कैह्ल बजांदा म्हल्ल म्हल्ले सारे पता लगदा की भाई फलाने दे जागत दा सूत्तरा ऐ आं फिर साढ़े आंढी गोआंढ़ी लोग जि'न्ने बी होंदे फिर जग्ग रक्खे दा होंदा धाम रक्खी दी होंदी उ'दे च दालां बनाई दियां अम्बल चौल बनाए दे होंदे सारे लोकें ई धाम खलांदे न फिर मामा जेह्ड़ा ऐ बारे भरियै जागता गी अंदर लैंदा अंदर लेइयै फिर परोह्त पंत जेह्ड़े बैठे दे होंदे न ओह् अपनी पूजा पाठ करदे न पूजा पाठ करने दे बाद फिर हवन होंदा हवन होने दे बाद सारा कार्य समाप्त होने दे बाद जेह्ड़े साढ़े पंत परोह्त आए दे होंदे न उ'नें ई इज्जत मान दित्ती जंदी ऐ उ'नें ई अपनी श्रद्धा अनुसार जेह्ड़ी कोई दक्षिणा बने जेह्ड़ा कोई पैसा जुड़े बने ओह् उं'दी उं'दा हत्थ रखेआ जंदा ऐ कोई मिट्ठा जुड़े ओह् दिंदे न उं'दी उं'दा शैल आतर खातर कीती जंदी ऐ किस बास्तै कि भाई साढ़े जागता दा सूत्तरा पेआ साढ़ा जागत सुख शांति होनी चाहिदी घरा च कोई क्लेश कुछ निं होना चाहिदा अच्छा होर बाकी भई अग्गें ते बड़ा किश होंदा इक साला अंदर इ'यै इ'यै होंदा ऐ जि'न्ना हारा मीं दस्सी ओड़ेया थाहनूं अग्गें पंज साल दे बाद फिर अग्गें बड़ा किश होंदा साला बाद जन्म दिन मनाए जंदे जागतें दे ञ्यानें दे अग्गें बड़ी क्हानी ऐ बड़ा टाइम थोह्ड़ा ऐ ते चलो